हॅं बोलऽ बोलऽ ने

हॅं पैतालीस गायके दूध पै नब्बे हॅं पैतालीस गायके दूध पैतालीस

हइ लै कऽ छऽ लऽ नहि लै कऽ छऽ नहि लै ए हमे पानि फेट्टा आर नहि दै छियै हमर दूध लै लए ढेरी लोग छै आँय

पानि फेट्टा लै कऽ छऽ ले नहि लेबहे नहि ले हम पानि फेट्टा आर नहि दै छियै दूध वएह भावै छै तऽ कम केना करबौ हॅं हम दै छियै पचास रुपैआ दूधे भैंसके दूध नहि दै छै पचास मरै कि आधा पानि फेट्टा दै छै पचास हमे पानि फेट्टा नहि दै छियै एक ठोप नहि नहि लेबै ने ने कागज पर देकऽ दूध ऑंय नहि नहि ठीके रहै छै गायके पैतालीस हॅं ई सुच्चा खाइके दखहो ने ने ओ नहि पानि फेट्टा नहि बेचै छी दूधेमे पानि दूधेमे पानि दे दबै ठीके छै आँय

नहि लैके छऽ लए नहि लैके छऽ खुशी रहऽ अपन आनन्द तुहो रहऽ हमरो आ हम अपन बेचब आँहे पानि फेट्टा बेचबे नहि करै छियै तऽ पानि फेट्टे दै छथिन

पानि फेट्टे ठीके ने छै तब बतैहियैथि रखऽ दोकान अब नहि चलबै छियै हम घर पर बेचै छियै रखऽ राखऽ जा